हमर सबके संस्कृतिमे मिथिला संस्कृतिमे विवाहके समारोह एक बहुत ही विस्तृत

दिनके होइ छै शुरुआत मतलब विवाहके दिनसँ सात दिन लागै छै ओहिसँ पहिले शुरुआत जे लड़का लड़कीके गोत्र मिलान होइ छै हमरा सबमे तऽ कुण्डली मिलान नहि होइ छै गोत्र मिलान होइ छै गोत्र मिलानके बाद परिवार कुलके मिलानके बाद खानपीन होइ छै ओ खानपीनसँ जे रीति रिवाज शुरू होइ छै आओर लड़कीके तरफ लड़काके तरफके बिधके छोड़िकऽ लड़कीके तरफके जे बिध शुरू होइ छै ओ विवाहके एक दिन पहिलेसँ पसाहनिसँ शुरू होइ छै पसाहनि फेर विवाहके दिन भी पूरा दिन वएह रहै छै तकर बाद विवाह आओर विवाहके बाद लड़का लड़कीके विवाह जे छै विवाहके रातिमे ही विवाह पूर्ण नहि मानल जाइ छै दोसर दिन मउहक तेसर दिन मउहकके बिध आओर चारिम दिन जब चतुरथीमे दुबारा सिन्दुरदान होइ छै तकर बाद ओ विवाहके पूर्ण मानल जाइ छै अभी भी ओ ओ विवाहके पूर्णके बाद भी ओ बिध जे छै ओकरा पूर्ण नहि मानल जाइ छै लड़कीके एकटा आओर बिध होइ छै दनहि तकर बाद ही जे छै पूरा विवाहके प्रक्रिआके पूर्ण मानल जाइ छै आओर दनहि होइके बाद आब जे छै दुरागमन हेतै तऽ ठीक छै लड़की ससुराल जेतै नहि दुरागमन हेतै तऽ लड़की अपन नैहरमे रहतै लेकिन ई विवाह पसाहनिसँ लऽ कऽ दनहि तक एहिमे कएक तरहके बिध होइ छै ओ पाँचसँ सात दिन तक ई बिध प्रतिदिन चलैत रहै छै जाहिमे कि घरके हरेक सदस्य पूर्ण रूपसँ एहिमे लागल रहै छै